जोंनि बर' हारिनि न'खराव ना हमनायाव

हिन्जाव माहारिया हौवा माहारिजों समान समान बाहागो लाफायो बुंनो थांबा जोंनि न'खरावनो आंनि आइआ ना हमो आंनि आब' दङ बेबो ना हमो ज' हाय बिसोर हिन्जावफोरा से नाम्बार आवनो जेखाइ जेखाइजों ना गुरनाय बेयो बिसोरो बिराद आखा फाखा जायो आरो गोग्रोमनानै हमनाय गुदुंफोराव नास्रायफोर गोरैफोर हाबनानै थानायखौ खन'नानै बहननाय बेफोराव जेबो नङा आखा फाखा जायो आखा फाखा जायो आरो जोंनि बर' माहारिनिया हिन्जाव माहारिया आरो मुस्रिजों बोनाय बेफोरावबो बिराद आखा फाखा जायो आरो जेनेबा जोंहा बाजारफोराव बायना मोनो फासि बे फासिफोरावबो बै जोंनि बर' हिन्जाव माहारिफोरा बिदियावबो माने बिराद आखा फाखा जायो आरो आरो बे बर' माहारिनिबा हिन्जाव माहारियानो लैथोआव ना हमनो थाङिनि जाहोनफोरा जाहैबाय बिनो लैथोआव ना हमनायनि आदब खायदायानो जोबोद आलादा जोंनि बे जायगायाव दै फिसायाव हमनायजों आरो लैथोआव हमनायजों जोबोद आलादा जेरै नोङो गिदिर गिदिर जाहासजों थांना हमहैनांगौ बा बोर्सिजों बोगोनबा मुस्रिजों गिदिर गिदिर जाहाजआव मोनगोन दा बिखिनिआव आरो हिनजाव माहारिफोरा सानस्रियो बा दै गिदिर गिदिरखौ लैथोखौ गिनाय फैयो आरो माने जेरै जोंनि बे दैसाफोरावबा हाखर हालायाव जैरै ना हमनायाव जेबायदि खस्थ' जायो बे लैथोआव ना हमनाया बेनिफ्राय गोबांसिन खस्थ' जायो आरो दा बैफोरबादिनि थाखायनो हिन्जाव माहारिफोरा लैथोफोरावबो ना हमनो थांनाय जाया